आमच्या घरा लागीं तितल्यो दुकानां नात बट आमच्या दोन किलोमिटर तीन किलोमिटर मुखार जायतशीं शॉप्स आसा थंय आमी आमकां जी वस्तू जाय ती आमी हाडपाक वता आनी ह्या दिसांनी वस्तूचेर खूब म्हारगाय आयल्या सगले आमचे टमाटां कांदे हें खूब म्हारग जालां आनी सगल्या चड म्हळ्यार म्हारगाय आमच्या ह्या एक सांत वता साठ रुपयांतल्यान ते आतां एटी नायंटी रुपीजान पावल्या आनी जाय ते लोक आतां ऑनलायन शॉपींग करता हें आमकां खूब म्हत्व दिता कित्याक आमकां फिजिकली खंय वचपाक पडना लायक आमी ऑनलायन कितें पडयलें जाल्यार तें आमी जाय तेन्ना ऑर्डर करूंक शकता बट ऑनलायन शॉपिंगाक एक प्रोब्लमूय आसता जी तुमकां वस्तू थंय थंय दिश्टी पडटा ती सदांच बरी आसता हाचें शक्यताय आसता